अगर अस स्कूटरी दी गल्ल करचै तां ओह् केह्ड़ियां केह्ड़ियां मुश्कलां आवै दियां न जेह्के लोक साढ़े उधुमपुर दे स्हाडे़ पूरे आखदे कि हिन्दुस्तान दे इंडिया दे लोक जेह्कियां न फेसिंग फेस करै दे न तां केह् होंदा के पैह्ले नम्बर जेह्का बी कोई बी जानवर पालना होवै ते पता ओह्दे आस्तै ओह्दे बारे च पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ उं'दी स्टडी करना बड़ा जरूरी ऐ कि इसी कनेहा कनेहा म्हौल होर कनेहा कनेहा खाना जेह्का ऐ खाना देना जेह्का बड़ा जरूरी ऐ अगर अस पोल्ट्री दे बिजनेस दी गल्ल करचै तां बड़े सारे चैलेन्ज लोकें गी इयै ओंदे न के जियां कुसै अगर पोल्ट्री रक्खी दी ऐ तां ओह् केह् करदा के मतलब ओह् उं'दी ओह् मतलब उं'दे आस्तै केह् होंदा कि मतलब जियां कोई गर्मी होंदी ऐ गर्मियें च केह् होंदा कि मुर्गे जेह्ड़े न बड़े ज्यादा त्यार बी होंदे न होर मरदे बी बड़े ज्यादा न तां गर्मियें च उं'दे आस्तै एसी जेह्का तां जिस कमरा ओह् रक्खे दे होंदे तां एसी दा प्रबंध करना बड़ा जरूरी ऐ ते अगर सर्दियें च गल्ल करचै तां उत्थै ठंड होंदी ते ठण्डू च केह् होंदा उं'दे च हीट करना जेह्की देना उ'नेंगी होर गर्म च रक्खना ओह् बड़ा जरूरी ऐ ते अगर ओह् नेईं होवै तां बड़े सारे मुर्गे मरी बी जंदे होर एह् बड़े सारे चैलेन्ज फेस करना पौंदे जिनें रक्खे दे होंदे कि के उ'नें पैसे लाए दे होंदे होर इन्नी मेहनत करने दे बाद बी उ'नेंगी कोई बी एह्दा फल नेईं थ्होंदा ऐ ते मुर्गे अगर ठीक होई जान तां उ'नेंगी पैह्ले नम्बर केह् करना पौंदा कि जियां निक्के बच्चे न तां उनेंगी हीट च रक्खियै उनेंगी पैह्ले नम्बर फीट शीट बगैरा जे बी खुराक दिंदे न जियां मक्का होई गेआ कनक होई बगैरा सारा कुछ देई'र अच्छी तरह कन्नै उं'दी पवाल पोशन होंदा होर जियां ओह् बड्डे बड्डे होंदे ते चार चार त्रै त्रै किलो दे फेर उनेंगी तैल्लू बेचदे न होर उन्दा मीट जेह्ड़ा दो सौ ढाई सौ रपेआ त्रै सौ रपेआ किलो बिकदा बी ऐ बड़ा फायदा इ'नेंगी बड़ा फायदा होंदा किसानें गी ते बाकी अगर जियां बाकी आह्ले लोग मतलब जे बड़े सारियां चैलेन्ज जेह्ड़े आवै दे होन उ'नेंगी फेस करै दे न ओह् बिजनेस ऐ बारे च एह् ऐ कि मुर्गे जेह्के बिजनेस आस्तै बड़े बड़े त्यार होंदे बी हैन पर बड़े लिस्से होंदे कमजोर होंदे ओह्दी वजहा इयै कि ओह्दे आस्तै उस प्रोब्लम कशा बाह्र आने आस्तै जेह्के न अपने कोई बी जानबर अगर रक्खा दा होवे तां मतलब ओह् ओह्दी केयर करना बड़ा जरूरी ऐ होर मतलब केह् होंदा कि इं'दा इ'यै ऐक्सपीरियंस अगर अस सनाचै तुसेंगी तां ओह् बड़ा सारा बी ऐ होर नेईं बी ऐ अपने घर ई असें अपने बड़े सारे डंगर बच्छू मेहीं रक्खी दिया होंदियां ते उटनेंगी पालने आस्तै जियां कोई सर्दियें दे बैल्ले केह् होंदा जिस जिस अंदर जिस गोड़ बिच्च रक्खे दे होंदे ओह् उ'नेंगी घा देना स्पेशल पानी पलैना होर फिर लास्ट बैल्ले खल देई'र औना सौह्ना ई ते तैलू इन्ना हारा दुद्ध थ्होंदा महाराज बाकी इ'यै ऐ के बाकी इन्सान ने मेह्नत करना बड़ी जरूरी ऐ ते अगर इ'यै नै इं'दी हिफाजत करदे रौह्चे तां मतलब बड़ा सारा फायदा बी दिंदे न एह् होर इन्सान कोई बी ऐ इ'नेंगी रक्खी'र जेह्का ऐ मालो माल बी होई सकदा ऐ